ایسی بہت ساری لائبریریاں ہیں جہاں جا کر میں وزٹ کرتا ہوں ان لائبریریوں میں سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی ایک بہت ہی مشہور لائبریری ہے ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری اسی طریقہ سے جامعہ اسلامیہ سنابل کی ایک بہت ہی مشہور لائبریری ہے جس میں دنیا کی اکثر و بیشتر کتابیں موجود ہیں مکتبہ ابن باز یہ اور اس طریقہ سے اور بہت ساری لائبریریاں ہیں جن پر میں جا کر وزٹ کرتا ہوں اسی طریقہ سے میرے خود گھر میں ایک میری ذاتی لائبریری ہے جس کو میں نے بہت ہی عمدہ اور بہتر طریقہ سے سجایا ہے اور اس کو پڑھتا رہتا ہوں اس میں میں نے بہت ساری کتابیں رکھی ہیں اور ان کو ترتیب سے ایک جگہ پر اور صفائی کے ساتھ ان کو خیال کر کے رکھتا رہتا ہوں اور ان کی صفائی ہر روز کرتا رہتا ہوں اسی طریقہ سے میری ذاتی خواہش ہے اور میرا یہ بہت بڑا خواب ہے کہ میں اس لائبریری کو اس طریقہ سے لگاؤں کہ دنیا کی ساری کتابیں اس میں جمع ہو جائیں اور لوگ اور گاؤں اور علاقے کے لوگ اس لائبریری سے جس قدر استفادہ کرنا چاہیں استفادہ کر سکیں اسی وجہ سے میں نے بہت ساری کتابیں اکٹھا کر لی ہیں اور ابھی بھی کتابیں جمع کرنے کی تلاش میں اور ڈھونڈنے کی اس میں فراق میں لگا رہتا ہوں